की हाल यौ कोबीके की दाम अनार भए गेलै की सब बनेलिऐ से बच्चा सब कतऽ यऽ इसकुल खुला छै गरमीके छुट्टी नहि देलकै इसकुल

चालिस टका किलो चायपत्ती चायपत्ती दू सए दश टका किलो

चना सत पच्छहत्तर रूपैआ की कहलिऐ अस्सी टका

चाबल सब रेंजके छै फलक छै खिला खिला छै सब रेंजके छै बाइस टका से लेके ऊपर सए डेढ़ सए टका किलो तकके छै जे लेबै ओ लै लेबै

तेल किलो तेल तऽ दश रूपैआ मे एक किलो महात्माके कथी से धाराके रिफाइंड एक सए बीस एक सए चालिस नबेओ टका के आबै छै कथीके ओ चालिस टका पैकेटके आबै छै आओर एक सए बीस टका पैकेटके आबै छै मरचाइ गोटा मरचाइ तऽ दू सए बीस रूपैआ किलो

पैकेटके हिसाब से आबै छै तीस टका चालीस टका सब रेटके